साढ़ी ना जेह्ड़ी रियासी डिस्ट्रिक ऐ इत्थें मतलब अल्ली रोड़ दी जेह्ड़ी कनैक्टविटी ऐ ओह् इत्थें इन्नी शैल नेईं लब्भी असें मतलब अल्ली ट्रेन बी आने आह्ली ऐ लोकें मतलब बड़ी दिक्कत होंदियां अगर दूर शूर जाना होऐ ते कटरा ई इकलौता साढ़े कोल ऑप्शन बचे दा मतलब अगर कुतै जाना बी होऐ ते कटरा जाना पौंदा ते ट्रेन लैने आस्तै कन्नै ते इक रोड़ बी साढ़ी मतलब इन्नी शैल कनैक्टविटी नी ऐ मतलब अस जियां जियां अस न ट्रैवल करना होऐ असें जोतीपुर शोतीपुर ते मतलब असें मैटाडोर शैटाडोर लेनी पौंदी ते ओह् बी असें इक्को मैटाडोर ओहिओ जांदी ते ओहिओ आई जंदी उत्थूं ते मतलब ओह् इन्नी ओवरलोड मगर ओह् इन्नी ओवरलोड होंंदी ते केह् सनाचै इक ते ओह्दे ई लोक पूरे पूरे लद्दे दे होंदे कन्नै मतलब बंदा इक होर चढ़ी जाए इन्नी जगह् नी होंदी ते इक्को मेटाडोर ऐ ओहियो आंदी ते ओहियो जंदी मतलब लोक इक्को मैटाडोर च आंदे जांदे रौंह्दे उत्थें कोई दुई बवस्था न मतलब उत्थें जेह्ड़े दूआ आपशन ओह् ओह् अवेलव नी ऐ ते